जी हाँ हम परंपरागत रूप से कागज़ पर पेन से लिखना पसंद करते थे जबकि वर्तमान में यह बदल गया है क्योंकि वर्तमान में लैपटॉप और मोबाईल आने के कारण हम टाइप करके लेखन कार्य करते हैं हाल के वर्षों में ये बदल गया क्योंकि पहले कागज़ पर पेन से लिखा करते थे जबकि अब हम मोबाईल फ़ोन पर और लैपटॉप के माध्यम से प्रिन्ट निकाल सकते हैं तो लेखन कार्य बदल गया है